आंनि पजेटिबा जाबाय हाथुरा हाथुरा आरो हाथुरा होनब्ला जों मिथिखायो बिखौ जों गोबां खामानियाव बाहायो जेनोबा जों मोनसे न' लुबाय बेयावहाय जों न' लुनायाव जेनोबा जों गाजाल दोनायाव बाहायनांगौ आरो जेनोबा मोनसे हाथुरा जेनोबा अनथाइ देख्रुबनाय दानि समफोरावथ' अनथाइ देख्रुबो बेयावबो जोङो हायो बेजों हाथुराजों नङाब्ला जों जों बाहायनाय जेबो खामानि जाया जेनोबा खामानिया माने जों जेराव न' लुनाय गाजाल दोनाय बेफोरावहाय जों बाहायो बेफोरनो आरो जोंनि आंनि पजेटिबा